जी सर आपकी इन्क्वाइरी थी जी जी बताइए आप क्या चाह रहे थे सर आपकी गाड़ी की इन्क्वाइरी थी कार्निवल की बात कर रहे थे आप आप जी जी ये ओम्कारेश्वर जाना था ना सर आपको अच्छा अच्छा ठीक है ना ठीक है सर मिल जाएगी ना सर मेरे पास किया की कार्निवल है टोयोटा है टोयोटा की अपना इन्नोवा है और अभी अभी सर मेरे पास नई कैडिलैक आई हुई है आप उसमें भी जा सकते हैं पर उसके साथ थोड़ी दिक्कत है कि वो जो रोड है अपने यहाँ की उसमें फंस सकती है अच्छा

ठीक है सर ठीक है और सर ये अगर आप अगर आपका बजट अच्छा है तो आप ये भी ले सकते हैं कैडीलैक नई नई आई है बिलु सर इसका तो थोड़ा एक्सपेंसिव है थर्टी थाउज़ेंड लगेगा सर इसमें सिक्स आर्स के लिए आराम से आराम से सर आप पूरा ओवरनाइट पार्टी वार्टी सब कर सकते हैं वो बढ़िया सोफ़ा वोफ़ा सब लगा हुआ है तो सर देखिए अगर आप ये लेते हैं अपनी कैडिलक लेते हैं लिमोसिन तो इसमें लगभग ये आपका पड़ जाएगा सर फ़िफ़्टीन थाउज़ेंड पर आर आपका लगेगा और आप उसमें जाते हैं इन्नोवा को लेते हैं तो इन्नोवा का आपको सर दो हज़ार रुपये लगेगा सर वो भी मिल जाएगी सर उसका सर उसका भी सर आराम से मिल जाएगी सर रुबिकौन का मेरे पास फ़ुल फ़ुल साइज़ है इसमें कुछ अपना फ़ाइव थाउज़ेंड आपको पूरा पर डे के हिसाब से मैं दे दूंगा मेरे पास तो रुबिकौन तीन चार पड़ी हुई हैं तो आप ले सकते हैं सर होटल का करवा दूंगा सर आप कहाँ चाहते हैं बताइए भैया एक एंजेल्स ये रिज़ॉर्ट है आप वहाँ पे जा सकते हैं और एक आप आप मंदिर के आस पास रुक सकते हैं आपको जैसे कि अगर आप मंदिर आप घूमने आए हैं ना तो आप वहाँ पे एक झुरमुट रिज़ॉर्ट करके है ट्राइबल कल्चर का तो आप वहाँ रुक सकते हैं सर टू थाउज़ेंड पर व्यक्ति पर डे का बता रहा हूँ सर मैं टू थाउज़ेंड पर पर्सन लगेगा

सर देखिए यहाँ पे आस पास जो है मार्केट बहुत अच्छा लगता है मार्केट घूम सकते हैं यहाँ की बिरयानी आप खाइए बढ़िया वहाँ मंदिर भी बहुत सुंदर है वहाँ पे आप आर्किटेक्चर वगैरह देखेंगे तो बहुत अच्छा है बाजू में मोती तालाब है सर और थोड़ा आगे जाएंगे तो गांगुलपारा है वहाँ से आप घूम के आ सकते हैं वहाँ समोसे वगैरह खा सकते हैं जी ठीक है ना सर अब मैं आपको इसमें डिटेल डाल डाल डालता हूँ आपके वॉट्सऐप में आप उसमें थोड़ा सा मुझे आप बता दीजिएगा कन्फ़र्मेशन दे दीजिएगा जी जी जी जी जी ठीक है ना सर ठीक है वेलकम सर